हँ अपन राज्यमे विशेष कए कऽ बिहार राज्यमे जाति विवाद बहुत जादा छल जेकि ई राज्यक भविष्यके लेल अच्छा नहि छै ई राज्यमे अपराधिकरण शोषण आओर दङ्गई सेहो व्याप्त छल जेकि ई राज्यक अव्यवस्था एखनो व्याप्त छै एक समयमे सरकार रहय जेकि जङ्गल राज्य व्याप्त रहय एखनो पुनः लागय छल जेकि फेर जङ्गलरे राज्यमे हमरा सब रहि रहल छी आओर जङ्गल राज्य एते व्याप्त छै जे आपसी कलह विवाद आओर जाति विभाजन ई सब सेहो व्याप्त छै ई राज्यमे आओर राज्यमे एकटा जे ई एलइए भूमिके सर्वे अहूमे किछु लोक केलइए छै करइए जेकि ककरो दादाके नामे छै त ओकर बेटे जे छै अपन नामे कए लै छै अहि सबके लेल विवाद पूरा भऽ रहल छै अइ समाजमे आर विशेषके अपराधिकरण शोषण आओर अफसर शाही बहुत जादा ई राज्यमे व्याप्त छै ई राज्यके लोग ततेक पढ़ल लिखल नहि छै जकर कि खामयाजा आओर विकसित मानसिकता नहि छै तै ओकर लाभ जे छै नेता सब लए लै छथिन आओर पूरा अव्यवस्था व्याप्त छै आओर अपराध से बढ़ल छै अफसरसाही सेहो बढ़ल छै इएह सब राजकके घटना छै